जब हमारे घर में शादी शादी पड़ती है तो हम लोग का परंपरा है दो तीन किलोमीटर दूरी मंदिर है जिसमें हम लोग पूजा करने जाते हैं ये परम्परा चली आ रही है जैसे दादा पुरखा दादा पुरखा लोग करते हैं जैसे हम लोग के यहाँ पूजा पाठ होता हैं तो भंडारा भी होती है भंडारे में होती है जैसे कि हमारे कई लोग पीढ़ी जैसे चली आ रही है इसे हम लोग अपने बच्चों को भी सिखाते हैं कि पीढ़ी पीढ़ी थी चली आती जैसे की सब लोग हो गए देवी हो गई देवताओं लोग का कैसे पूजा पूजा पाठ करना पड़ता है नौ दिन के नौरात्र में हम लोग हम लोग पूजा पाठ करते हैं नौ दिन और उपवास भी रखते हैं और अच्छे से अच्छे से सब नौ देवियों नौ देवी जैसे कि कुंवारी लोग रहती हैं न उन लोगों को खाना पीना भी खिलाते हैं और ये दादा पुरखा से ही चली आ रही है और हमारे बच्चों को ये सब सिखायेंगे कि ये दादा पुरखा के ही पीढ़ी थे ये आपको भी करना पड़ेगा बच्चे लोग को